ہاں میں ٹریفک پولیس عمر بول رہا ہوں آج میں آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں ٹھیک ہے مجھے یہ سن کر افسوس ہوا ضیاء الرحمن صاحب میں اس میں آپ کی مدد کروں گا کیا آپ مجھے اپنے موٹر سائیکل کے بارے میں کچھ تفصیلات فراہم کر سکتے ہیں جس کا میں ماڈل رنگ اور لائٹر پلیٹ نمبر کی طرح معلومات کے لئے آپ کا شکریہ میں آپ کی موٹر سائیکل کی گمشدہ گاڑی کی رپورٹ درج کروں گا کیا آپ مجھے وہ جگہ بھی بتا سکتے ہیں جہاں جہاں آپ نے اسے آخری بار پارک کیا تھا اور اس کا وقت سمجھ گیا میں تمام تفصیلات شامل کرنا یقینی بناؤں گا برائے کرم مجھے اپنی رابطہ کی معلومات فراہم کریں ساتھ ہی اگر کوئی آپ اپ ڈیٹ ہو تو ہم اسے آپ تک پہونچا سکیں شکریہ جناب ضیاء الرحمٰن میں نے آپ کی شکایت درج کر لی ہے اور ہم آپ کی موٹر سائیکل تلاش کرنے میں آپ کی مدد کریں گے پوری کوشش کریں گے اس دوران اپنے علاقے کے ارد گرد کسی بھی غیر معمولی سرگرمی پر نظر رکھیں آپ کا استقبال ہے جناب ضیاءالرحمٰن صاحب ہم یہاں مدد کے لیے ہیں اگر آپ کی مزید سوالات یا اپ ڈیٹ ہیں تو بلا جھجھک پولیس اسٹیشن سے رابطہ کریں اپنا خیال رکھیں اور محفوظ رہیں جناب ضیاءالرحمٰن صاحب الوداع اور آپ کی موٹر سائیکل کی بازیابی کے لیے نیک خواہشات